हँ हँ की सभ लेबै यौ आइकाल्हि दर्शन नहि दै छियै दोकान आर पर एबो नहि करैत छियै की कहियौ तऽ अहाँ की सभ लेबै दोकाने छै तऽ सभकिछु छै कि जरूरी से ने कहब अइ अहाँ की लेबै कहबै तभिए ने कओनो समान समान अहाँक लै कऽ यऽ तऽ अहाँ ने नाम बतेबै की लेबै बताउ हयौ हमर तऽ किराना दोकान छै तऽ हम तऽ आलू रखब पिआज रखब दालि साबुन इहए सभ मिलत अखन तीस रुपए होयत हइयौ तऽ पेठिआमे घटियो ने सए ग्राम जोखैत छै यौ हाँ तऽ जे लेबै सभ होयत लेकिन मानि लिअ इहाँ चीज एक नम्मर मिलत तऽ ओजन मिलत एक नम्मर तऽ

हूँ हूँ हूँ अहाँ ट्राइ कऽ लियौ चीज एक नम्मर मिलत ओहिमे नहि कोनो दिक्कत हँ हँ हँ सभ किछु हइ लहसुन तऽ अभी मानि लिअ जे एगो डेढ़ सए होयत एगो आ एगो एक सए बीस होयत छोड़ने छियै एखन लकबा लेबै तऽ लबको भऽ जेतै लबका नहि एलैहँ अभी लेकिन आब एतै तऽ भऽ जाएत दू चारि दिनमे हूँ हूँ

हूँ हूँ मिरचाइ देखियौ सभ तरहक छै एगो दू सए अस्सी होयत एगो तीन सए होयत निकहा लेबै तीन सए होयत हूँ नहि देखियौ चीज पहिनहिए ने कहलहुँ चीज इहाँ मिलत एक नम्मर चीजमे गैरेन्टी छै एहिमे कोनो दिक्कत नहि आब दू चारि पाँच रुपआ कम भऽ जेतै आओर की आबू ने दोकान पर तब अपने जे होइ कऽ होयतै सभ भऽ जेतै हँ हँ हँ आबू ने भऽ जेतै सभ सभ समान छै एवलेबल अपना पास हँ जे लेबै सभ ठीक छै रखू तब